आंनि उन्दै समनि मोजां मोनसिननाय गोसोखांथियानो जादों आइ बाबामोनजों ज' थाजाबनो मोननाय खुसि खुसि जे आदा आगै ज' गेलेनो मोननाय आरोबाव उन्दै समाव बाजानो मोननाय गेलेनो मोननाय आरो जेरोखोम ज' ज' दैयावहाय बिदा बिनानाव दुगै हैनाय दैयावहाय गब'नानै बासायजानो मोननाय बिदाफोरजों जोबोद खुसि आरो जोबोद मोजां गोसोखाङो उन्दै समनिखौ आरो बिदिनो जोंनि बर'नि गोसोखांथि बैसागु फोरबो ज' ज' फालिनो मोननाय बिदा बिनानाव बेखौबो गोसोखाङो माने रंजायो खुसि मोनो गोदोनि समखौ सिगांनि उन्दै समनिखौ गोसोखांब्ला आरोबाव बिदिनो मोजां मोनो आरो गोसोखौ सिगांनि समखौ गोसोखाङोब्ला